जय झूलेलाल दादा तव्हां बिजली विभाॻ मां पिया ॻाल्हायो असांजी घर जी बिजली छहनि कलाकनि खां वई हली आहे जंहिं सा असांखे घणेई सारी असुविधाऊं थी आहिनि असांखे पाणीअ जी तंगी जे कारणु कम रुकिजी विया आहिनि पाणीअ जी टंकियूं तक ख़तम थी वयूं आहिनि बिना बिजलीअ जे कारणु ॿारनि जूं पढ़ायूं लिखायूं तक ख़राब थी वयूं आहिनि हिन गर्मी जे कारणु असांखे हिन गर्मीअ में विहणो पियो आहे हिन करे तव्हां जल्द सां जल्द असांजी बिजली चालू कयो तव्हां असांखे जो तक ॿुधायो की तव्हां असांजी बिजली घणे कलाके में चालू कंदव जय झूलेलाल